हॅलो ऍमेझोन न्हू हां हांव विवेक भाटी उलयता अ आमी ते हे मागयल्ले ड्रिल मागयल्लो तुमचे कडल्यान ऑनलायन हाजेर बुकींग करून वेबसायटाचेर धा दिसान डिलीवरी दिता सांगिल्ली ती डिलीवरी पावली रे बेगीन पूण डिलीवरी पावली पूण प्रोडक्ट बरो ना मरे पॅकींग बिकींग सगळें तुमी बरें झाक करून उडयला सारके वेवर्रात केला बरें पॅकींग हे पॅकींगाचेरुच भुलपाचो पूण भितर आशिल्लो प्रॉडक्ट ओपन करून हांयेन पळयला पय तो भितूर कांय ना मरे भितूर के ड्रिल आहा म्हणून सांगला पळय ते ड्रिल आसा पूण ते हेंडल तेजे सारके ओ हेच जायना ग्रीपूय तेका वेवस्थीत घेना आणी तो ड्रिल ताचो जो चलपाचो पय ते बिट्स चलच ना बिट्स फिटूच बसना मरे ते बिट्स फिट करपाक तुमी पानो दिल्लो तोय सारको ना आनी अ एकूण प्रॉडक्ट म्हाका तर तो बरो हेच दिसना कितें जाणां तो स्टार्ट करता पय तेन्ना भितून मशीन घुंवता तेचो फक्त आवाज येता आनी हे बाकी तेजो हें कांयच हे दिसना बिट्स चलना बेश्टो मशीनूच घुंवता भितून मशीनाचोच आवाज येता आं म्हाका जाल्यार प्रॉडक्ट अज्जिबात हे ना हांव तो परत धाडटा तुमी तो घेयात म्हाका पयशे धाडून दियात परत तुमी